जि संनायनि एक्सफिरेनस दा बेखौहाय आङो नैबे समाव फोरमायनो लुगैदों आङो गोबां समनिफ्रानो जि संनाय खुरनाय आंहा बेवहाय जोबोद रंजानाय दङ मानो होनोब्ला आङो संनानैनो मोजां मोनो आं जायखिजाया आइटेमखौनो संनानै जोबोर गोजोन्नाय मोनो मानो होनोब्ला संनायानो आंनि मोनसे हबि बायदि जानानै दङो आं बे संनायखौहाय स्पिसेलि गावनि जि लुबैनाय बेबायदि आङो संनानै जोबोद गोजोन्नायखौ मानो होनोब्ला आं संनानै गुबुनखौ जाहोनो जोबोर गोजोन्नायखौ मोनो हायो आरो आङो जायफोरखौ हाय संनानै जाहोयो बिथां मोनहाबो आंनि संनायखौ सामफ्रामबो जानो लुबैयो थिक बेबायदिनो आङो अमा बेदर बेबायदिनो बोरमा बायदिखौहाय आङो जोबोर मोजां मोनो आरो बेफोर आदारखौबो आंबो जानो जोबोर मोजां मोनो मानो होनोब्ला जोंनि जि बर' समाजनि माखासे आइटेमसफोर दङ जि जानाय लोंनाय जि आदारफोर खारै मैगं बा मैद्रु मैगं मुला बायदिसिना संनाय आं बेफोरखौ संनानै जोबोर गोजोन्नाय मोनो आरो बेबायदि संनानैनो आरो आंबो जाबोगासिनो दङ आं सिगांनिफ्रानो जि मोनसे मावबोनाय दिनै बे एक्सफिरेनसखौ आङो दिनै लानानै दिनैनि समाव आङो जोबोर बांनायनिफ्राय बांसिननायखौ आं मोननो हादों दिनैनि जि मोनसे थासारि बे संनायनि जि मोनसे डिजाइन बे आलादा आलादा जाबोदों नाथाय आङो सिगांनि थासारिखौ लानानै जि मोनसे संनाय बे संनायखौ आङो दाबो सङो आङो न'आवहाय आंहा नखराव जुदि रावबो गैयाब्ला आं हारसिङैनो संनानै आङो जायो आरो लोगोसेयैनो जोंहा माब्लाबा नखराव जुदि माबाफोर मानो फिसा बा गेदेर पग्रामफोर जायोब्लाबो बे संनायनि जे मोनसे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ आंनो लानानै मावफुंनाय जायो आरो बेबायदिनो दिनैल' नङा आं गोबां साननिफ्रायनो माखासे अफिसेलिफोर जुदि मिथिंफोर जायोब्ला जोंनि आफादफोरनि जुदि मिथिंफोर जायोब्ला बेफोरावहाय माखासे जे संनायनि जे मोनसे खाबु बे खाबुखौ आङो मोनो आरो बेबायदिनो संनानै जाहोनाय आं बेखौ मावबोगासिनो दङ मानो होनोब्ला संनायजों आङो गोजोननायखौ मोननो हादों आरो बेबायदिनो दोनैबो संबोगासिनो दङ नायबोदों जोङो माखासे अनला खारिनि संनाय बा जोंनि बर' हारिनि माखासे संनाय बा जोङो हाग्राफोरनि जे मोनसे मैगं दा बेफोर संनायफोरखौबो आङो ओह संनानै जि जानाय बेखौ आङो मावबोगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि नखराव जोंहा मोखासे फिसा फिसा ओह पग्रामफोर जुदि जायोब्लाबो आरो जोंबो बे बायदियैनो बे बायदि खामानिखौ जों मावबोदों आं हारसिङैनो बे संनाय जि खुरनाय आं बेखौ मावबोगासिनो दङ आरो अमा बेगरखौ जुदि बुङोब्ला आं अमा बेदरखौ गोबां रोखोमनि स्टाइलनि संनानै जाहोनोखौ आङो मोजां मोनो आरो गावबो जायो माब्लाबा मानि बयेल खालामनानै जानाय बा रुनानै जानाय बा प्राइ खालामनानै जानाय बा ग्रेभि खालामनानै जानाय बा सावनानै जानाय माखासे रोखोमनि माखासे फुड जिथु आइटेमफोर दङ दा बे आइटेमसफोर बायदियैनो आं बे बायदि संनाय आं बेफोरखौ खालामबोगासिनो दङ आरो बे बायदियै आङो गोबां मानसिफोरनि जि मोनसे संनाय बे संनायखौ आङो नायदों आरो गुबुन हारिफोरनि जि मोनसे संनाय बिथांमोननि संनायखौ नायनानै आंबो सोलोङो आरो बे बायदियैनो दिनैबो आङो बे बायदि मोनसे संनायखौ लानानै जि मोनसे सोलोंनाय आरो सोलोंनायजों लोगोसे जि संनाय आरो संनानै जि मोनसे जानाय आं बिखौ खालामगासिनो दङ आरो खालामबाय थागोन मानो होनोब्ला आं गुबुन गुबुन रोखोमनि जि मोनसे संनाय आं बिखौहाय सोलोंबाय थायो आरो संनायनि गेजेरजोंनो आङो दिनै जि मोनसे इक्सपिरेनस मोननानै बांसिननिख्रुइ बांसिन मोनसे जे संनायनि जि मोनसे डिजाइन बिखौहाय आं मोन्नो हादों आरो मा बेदरखौ मा बायदि सङोब्ला बोरै जायो नाफोरखौहाय बोरै सङो आरो बे बायदि थासारिखौ दिनै आङो सोलोंबोनो मोनदों आरो बेखायनो आङो बे संनायखौहाय आङो ओह जोबोद गोजोनाय मोनो बे आंनि मोनसे लाइभनि मोनसे पार्ट हिसाबै बाहायबोगोसिनो दङ